मेरा जेह्का हिंदु धर्म ऐ ते एह्दे च गलांदे कि सारे लोक जेह्के न बड़े अच्छे लोक न बड़ा अच्छा धर्म ऐ ते अस हिंदु जेह्के न मुस्लमान शा बड़े अच्छे न मुस्लमाना दा धर्म मिगी थोह्ड़ा कोई शैल नी लग्गेआ ऐ इत जेह्के न मुस्लमान होंदे जेह्के ते ओह् अपने माम्मे बुआ दियां कुड़ियै ने जेह्के ओह् ब्याह् करदे ओह् जेह्का मिगी कोई ठीक नी लग्गेआ साढ़ा धर्म जेह्का इ'यै कि सारें कन्नै अच्छा करो ते अजें तक जेह्का साढ़ा धर्म ऐ ठीक ठाक ही रेह्दा ते बाकी ठीक ऐ सब कुछ ते मैथड इ'यै गै इसी करने आस्तै इ'यै न कि अपना धर्म गी अच्छा अच्छा करो सारे बंदे जेह्के न हिंदु धर्म अपनाना चाहिदा मेरे स्हाबै धन्यबाद